थांनाय बिस्टिबाराव आं स्कुल बेगखौ बेंथल बाजाराव बायदोंमोन सेजौ दाइनजि रांआव ओमफ्राय आं बेखौ बाहायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आंनि थाखाय बेयो जोबोद मोजां मानोना आं बेखौ फसायनानै बे स्कुल बेगखौ बायनाय जादोंमोन